जी बोलिए

हाँ हाँ तो आपकी शादी की डेट कितने मतलब कौन सी डेट से कब तक शादी का है कौन से प्रोग्राम कब हो रहे है हल्दी मेहँदी माता भजन

अच्छा

ठीक है तो इनके टाइमिंग क्या रहेगी माता भजन की टाइमिंग मॉर्निंग इविनिंग

ठीक है ओके ओके ठीक है

हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है होटल हवेली न ठीक है हो जाएगा और और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह और कुछ टाइमिंगस इशू तो नही हुई न नहीं वगैरह का कुछ क्योंकि फोटोशूट का रहेगा तो वो आपको और बताना पड़ेगा न कि टाइम पर कब तक क्या क्या रहेगा तो मुझे भी टाइमिंग मेनेज करना पड़ेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके ओके